جی آصف ٹیلر بول رہے ہیں یہ آ آصف بھائی میں اسکول سے بول رہا تھا یہ بچوں کی یونیفارم کا ایک آرڈر دیا تھا سر اُس آرڈر کا کیا رہا ابھی تک وہ پہنچا نہیں ہمارے پاس ڈیلیور نہیں ہُوا آصف بھائی آصف بھائی بات یہ ہے بات ابھی آپ نے ہم کو دو سیمپل بھیجے بچوں کی یونیفارم گئی تھی کہ ابھی اُس کو ہم نے بچوں کے سائز کے اکارڈنگ ٹرائی کیا ہے تو وہ تھوڑا لینتھ میں چھوٹا ہے تو ابھی آصف بھائی اُس کو دو انچ لمبا کرنا ہے جی جی اور وہ جو وہ اسکول کی ہاں ایک منٹ آصف بھائی وہ جو اسکرٹ تھا نا وہ جو بچیوں کا اسکرٹ تھا اُس کا بھی لینتھ تھوڑا لمبا ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا اسکلٹ کو پینٹ اسٹائل میں جا رہا ہے اُس کو تھوڑا سا شارٹ کر دینا اپنے اکارڈنگ آپ کے پاس جو سائز ہے اُس کے حساب سے چلنے کا ہے تو تھوڑا سا اِس کو جلدی کرو ابھی آرڈر میں ابھی اسکول اوپن ہو رہے ہیں تو ابھی ہم کو دقت ہے اگر آپ کو کوئی پروبلم ہے آپ کا کاریگر کو آنے میں کوئی پروبلم ہے آصف بھائی اگر آپ کے کاریگر کو آنے میں کوئی پروبلم ہوتی ہے تو ابھی ہم کو بولنے کا تو ہم دوسرے ٹیلر کو ارینج کریں گے کیونکہ ابھی ہم کو آرڈر بہت بڑا دینے کا ہے آپ کو آصف اوکے اوکے تو آصف بھائی ابھی آپ کے پاس ہماری پیمینٹ آ چکی ہے ففٹی پرسینٹ

بالکل آصف بھائی جو میں نے الٹریشن بتائی ہے نا پیس میں جو الٹر آئی ہے تو اُس کو آپ چیک کر لینا کبھی سارا پیس اُسی سائز کا بن جائے وہ دقت ہوگی پھر بعد میں اُس کو ٹھیک کرنے میں جی اسکرٹ میں کم کرنا ہے پینٹ میں بڑھانا ہے بچے کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی صاحب ایک ایک ہفتے میں آپ مجھے مال ڈیلیور کر دو گے ٹھیک ہے کرا دو اوکے اوکے آصف بھائی